ہاں کاشف بھائی ٹھیک ہے مجھے آپ کی کال آئی تھی ہاں کہ آپ کو پریزنٹیشن کے لیے میرے سارٹیفکٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ڈیجی لاکر کے ذریعے اپنے سارٹیفکٹ بھیج دوں گا جو اور جو ہے اگر آپ کو اور سارٹیفکٹ کی ضرورت ہو تو وہ بھی دے دوں گا آپ ٹھیک ہے نا ہاں ذرا میں بزی چل رہا ہوں تھوڑا کام زیادہ ہے اسی وجہ سے مشغولیات زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ کو اور بھی کوئی سارٹیفی کی ضرورت ہو تو وہ بھی میں لیجی لوگر کے ذریعے آپ کو سینڈ کر دوں گا کہ میں ذرا دور رہتا ہوں تو اس وجہ سے مشغولیت کی وجہ سے میں آپ سے مل نہیں پاتا اور جو میرا جو وہ ایک پرزنٹیشن ہے وہ بھی میں اپنی تیار کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں وقت تو لگتا ہی ہے تھوڑا آپ جو ہے دھیان رکھ لینا